हम अपना आँगनमे पहिने तऽ फूल अथी माटि रखै छी ओहिमे बीया गिरबै छी गेंदाके अड़हुलके ओहिके बाद चमेलीके ई सबके फूल लगबै छी तब घेरा दै छी ओतऽ ओहिके बाद पौधा नमहर होइ छै तऽ ओहिमे सब्जीयो साग लगाए रहल छी तऽ करै छियै ओहिमे बीया दै छियै पैघ होइ छै तब लकड़ी लगबै छियै छप्पर पर चढ़ाबै छियै तऽ छप्पर पर जाए कऽ फरै छै तऽ फरऽ लागै छै तऽ ओ तोरिके सब्जीयो साग बनबै छी एहिना सब बनै छै जरिमे पहिने माटि देल जाइ छै तब पौधा नमहर होइ छै